नायखौ आङो जेखाइआ दोलखो बोनानै जेखाइ साथेबाय जेखाइ साथेनानै दोलखो बोसिन बोसिन बोना दांग्रोमबाय मोनबाय सोरबा जेखाइआव हाबबाय सोरबा आखाइआव हाबफैबाय लाबाय उदैयाव होम बिदिनो लाना बोहैनोसै हा ओमफाय दोल बोनानै हमो जोङो गोदो दाना गैला बिसोर गुरनो थाङोब्ला मोना थांलाबो दानि हिनजावफ्रा नाखौनो गुरनो थाङा ओमफाय ए नाफामा नाफामा फोरानबाय ब्रा ओमफाय मोनाब्ला आरो इसिनि खुन्थिया दोनानै आराम फोरानबाय आरो गाबोनबो सान्दुङाव फ्राम फोरानलायबाय रानागौमानि थास' खानोसै थास' बुग्ला बे थास' बुग्ला गैया बेखौ खंनै बा खंथाम लाबोबाय नाया बुरजाब्ला खंथाम इसेल'ब्ला खंनै होबाय देबाय देनानै हासुङाव थोन थोन सोबाय आग्लायनायखौ थिंख्लि फिसायाव थोन थोन सोनानै सायाव लाइ होबाय बिनिफ्राय आरो बिनि सायाव लाइ होबाय ओमफाय आरो खारै होबाय ओमफ्राय आरो प्लास्टिक बोनबावबाय था सेवनानै थालिर फस्ला खारै दै थालिर फस्लाखौ जिरनांगौ खारै जानोब्ला खारै जानोब्ला थालिर फस्लाखौ जिरदो बे मादाफोरखो दानख'लाबायदो दानख'दो दाबो दानबाय आं सावबाय दाखालि खारै जानांगौलै नारजि ओंख्रि अमा बेदरफोर लायनानै बिनो आरो आयु बै फुंखिदुमा ओइ खालदिया सिसु नाला एथ गिदिद गिदिद होम इसिनि इसिनि ना बैग्रा मोनोमोन एखदम सिसुनालायाव होम बिराद ना गोरोमो मोन दा गथ' गथाय दङ बोरै थांनो हानो गैला आन्दायबाय आन्दायनायाव आन्दायनायावनो गोरोंसो रोंलिया जालायलांबाय नंगौ ना माद ना हमोमोन आं जाहा बोराया जे लाङो सिगां सिगां बोरै गोरों थाबोबाय नोङो सिगाङाव ज्राव सारबाय फाखा राङा मोनगोन भांना मोनगोन ना गोलाव मोनगोन बिनिफ्राय ना बोथियाफ्रा थाया जेयाव मोनबाय बिनोब्रा